असांजे घर में जेके गुल खिलंदा आहिनि उहे असां भॻवान ते अर्पित कंदा आहियूं ऐं रोज़ सुबुह जो गुलनि जी माला ठाही करे असां भॻवान ते चढ़ाईंदा आहियूं ऐं असां पंहिंजी ईष्ट देवता खे चढ़ाईंदा आहियूं ऐं उहे गुल असां पंहिंजे पासे वारनि खे बि ॾींदा आहियूं जेके की गुल सभिनि खे वणंदा आहिनि खूशबूदार हूंदा आहिनि त उहे सभिनि खे ख़ुशि कंदा आहिनि ऐं गुलनि जी खूशबू असांखे ॾाढी ई तन मन सां ख़ुशि कंदी आहे बिल्कुलु उन्हनि जी सुगंध ॾाढी सुठी हूंदी आहे ऐं असां उहे गुल कॾहिं कॾहिं पहले स्कूल जी शिक्षक खे बि ॾींदा आहियूं छोजी करे शिक्षक असांजो गुरू आहे असां गुलनि जो यूज़ इस्तेमाल असां पंहिंजे हर घर में मंदिर में सभु जॻह ते कंदा आहियूं ऐं कॾहिं कॾहिं गुल असांजी किचन जे कम में बि यूज़ थींदा आहिनि हुननि जी खूशबूअ सां असांजी रसोई महिकंदी आहे ऐं फल फल त ॾाढा ई मिठा ऐं सुठा ईंदा आहिनि ऐं उहे असां पंहिंजे ॿारनि खे आस पड़ोस में सभिनि खे विरहाए करे मिली बाटी करे खाईंदा आहियूं ऐं जेके फल ख़राब थी वेंदा आहिनि हुए असां पंहिंजे बि बगीचे में बिज जे तौर ते लगाईंदा आहियूं जीअं की अॻिते असां पंहिंजे बगीचे में बिया वण निकिरनि उन्हनि सां सभिनि खे अञा वधाईंदा आहियूं ऐं पोइ उहो वण बि जेके वॾा थींदा आहिनि त असां हुननि में जेके फल उगंदा आहिनि उहे फल असां खाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजे घर में ई इस्तेमाल कंदा आहियूं पंहिंजे मिट माइटनि खे खाराईंदा आहियूं जेके ॾाढा ई मिठा ऐं सुठा हूंदा आहिनि ऐं कुझु कुझु जेके वण हूंदा आहिनि जंहिंमें सुठा फल निकिरींदा आहिनि असां उहे वण कॾहिं कॾहिं कढाए बि छॾींदा आहियूं पर ॾाढो ई घटि ईअं थींदो आहे की उहे फल किना निकिरनि अधिकतर त उहे सभु वण ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि ऐं असां समय समय ते हुननि जी देखरेख कंदा आहियूं